मैथिली भाषा बहुत नीक भाषा अछि ओना सबके अपन अपन भाषा बहुत नीक होइ छै लेकिन मैथिली भाषा जते भी भाषा मे सँ अछि ओ मैथिली भाषा सबसँ नीक बजै मे आओर सुनै मे लगैया सब गोटे कऽ मैथिली भाषा बहुत मिठास आवाज मे छै किनको अगर किछु अहाँ कहितो छियनि मैथिलीमे तऽ हुनका बहुत नीक लगै छै लेकिन बहुत लोग अते मैथिल सँ जाइ छथि बाहर जतए हुनका मैथिली मे जन्म भेलनि आओर ओ बाहर गेला के बाद मैथिलीके बिसरि जाइ छथि फेर मैथिली लेकिन हुनका मैथिली के बहुत याद अबै छनि मैथिली भाषा बहुत बढ़िऑं भाषा छै मैथिली भाषा मे अहाँ जिनका किछु कहै छियनि तऽ हुनका एकबेर जरूर अबै छनि याद जे गाम के याद तऽ जरूर आबि जाइ छनि जे हमर गाम मे एहि तरह सँ लोग बजै छथि आओर जे केओ बाहरो सँ अबै छथि हुनको नीक लगै छनि बाद मे मैथिली भाषा किएकि मिथिला भाषा एहन छै जे मैथिली भाषा मे बहुत मिठास छै ताहि दुआरे जतए कतौ भी छी तऽ मैथिलि बजै कऽ खूब नीक प्रयास करू आओर हुनको सबके मैथिलि जरूर सिखाउ